आज हमारे क्षेत्र में पुराने समय से लेकर आज तक में महिलाओं के विकास में बहुत बदलाव हुआ है प्राचीन समय में महिलाओं को घर से बाहर नहीं दिया जा जाने दिया जाता था लेकिन वर्तमान के समय में महिलाएँ पूर्ण तरह आज़ाद हो चुकी हैं पहले पुरानी पिछड़ी हुई व्यवस्थाओं को देखते हुए महिलाएँ कहीं काम नहीं कर सकती थीं कहीं बाहर नहीं जा सकती थीं लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है आज उसके विपरीत है आज महिलाओं को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया भी जाता है ओर उनका काम करने की पूर्ण आज़ादी भी दी जाती है और हमारे क्षेत्र की बहुत सी महिलाएँ आज वर्तमान समय में बाहर जाकर हमारे क्षेत्र से बाहर जाके काम करती हैं ओर वहीं पर रहती हैं लेकिन यह अभी ऐसा हुआ है पुरानी समय में ऐसा नहीं था प्राचीन समय में महिलाओं को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा था उनको बाहर जाने में घरवालों को बाहर जाने का आदेश नहीं देते थे बाहर भेजते नहीं थे बस सिर्फ़ घर का काम करो और घर पे ही रहो लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है आज महिलाओं को बाहर भी दिया भेजा भी जाता है ओर काम करने के लिए और उनको पढ़ाया भी जाता है पूर्णत स्वतंत्र रूप से उनको पूर्ण स्वतंत्रता है हाँ प्राचीन समय से हो और अभी में वर्तमान में महिलाओं की भूमिका बदली है पहले आज महिलाएँ हर सरकारी दफ़्तर सरकारी क्षेत्र में आपको महिलाएँ मिल जाएंगी लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले किसी भी सरकारी दफ़्तर में महिलाओं का कोई कार्य नहीं था